جی ہاں میں دہلی ریاست میں ہی رہتا ہوں اور مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ دہلی کا تعلیمی نظام دہلی کا تعلیمی معیار ہندوستان کی دیگر ریاستوں کے مقابلے میں بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اچھا ہے یہاں پر کچھ ایسے اداریں یا کچھ ایسی یونیورسٹیاں موجود ہیں جن میں طلبہ آ کر ایڈمیشن لے کر یا داخلہ لے کر اپنی تعلیمی شعور کو اپنی تعلیمی نظام کو اور اپنی تعلیمی حوصلے کو بڑھا سکتے ہیں جیسے جامعہ نگر کا جامعہ ملیہ اسلامیہ

ان میں بہت ساری کلیات بہت ساری فیکلٹیز ہیں اور انہیں اداروں میں جے این یو دہلی یونیورسٹی یہ کچھ ایسے ہندوستان کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیاں ہیں جن میں طلبہ آ کر اور یہاں پر پڑھائی کر کر اپنے تعلیمی نظام کو اپنے تعلیمی شعور کو بڑھا سکتے ہیں اور ہندوستان کا نام روشن کر سکتے ہیں